औ आं नेपालिफोरनि ओंख्रि संफेरबाय बिसिनि बायदि ओंख्रिखौ आं संनानै जाफेरबाय माने ओंख्रिआथ' मोजांआनो जायो संबा ओमफ्राय बारा गोथाव मोना आरो थेवब्लाबो संनो नाजायो संन्नानै जायो जानो हायो बिदिनो जाजाथाव जायो आरो आरो गुबुन हारिनि जेरै बेंगलिफोरनिबो ओंख्रि संनानै जाफेरबाय जायखि जाया ओंख्रिआ गोथावआनो जायो थेवब्लाबो बारा जोंनि बायदि जाया आरो जों जेरै दायो संनानै जायो जोंनि ओंख्रिआथ' एसे आलदा जायो नालाय ओमफ्राय बिसिना एसे आलदा जायो जोरै जों अमा बेदरफोरखौहाय मोजाङै संनानै जायो बिसिना बे बायदि बेंगलिफोरना गोबां मस्ला माबा माबि होनानै जायो नाथाय बिसिना ओंख्रिआ गोथावबो जायो थेवब्लाबो मस्लाफ्रा बारा जायो आरो बिदिनो जाजायो थेवबाबो मोजांआनो जानोथ' मोजां जाजागोन जोंबो गोबां संनानै जायो